औ आं थारैनो सानो माने आइ आइ टि आइ आइ एस सि आरो आइ एस एमफोरा जोंनि थाखाय बेसेन होथावना नाथाय बेय वहाय जोङो गथ'फोरखौहाय डाइरेक नों उमुग जानांगौ उमुग लानांगौ होन्नानै नारसिनाया जोंनि थाखाय मोजां खामानि नङा मानोना जाय गथ'वा बै खामानियाव इन्टरेस्ट दं एबा जाय खा गथ'वा बै खामानियावहाय खाब जागोन बादि मोनो एबा गोरोबगोनबादि मोनो नै बेफोरबादियावहाय जोङो गथ'फोरखौ गावबा गाव लुबैनाय लामाजोंहाय जोङो थिनहरनांगौ जोंहा गोबां लामा दं गथ'फोरनि थाखायहाय नोङो आइ आइ टि लानानैबो नों गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हागोन आइ आइ एस सि लानानैबो दैदेननो हागोन नै आरो नोङो आर्टस कमार्च साइन्स बेफोरबादि लानानैबो जोङो जिउखौ दैदेननो हागोन नोंगौ थारैनो नै बेफोरबादि आइ आइ टि ना आइ आइ टि नै बेफोरबो मोनसे माने जोबोद मान होजाथाव एबा गोगोम एबा मोजां सोलोंथाइ होन्नानैहाय जोङो बेनि थाखाय जोङो मान होयोना मान होयो नाथाय गथ'फोरा गाव जेराव इन्टरेस्ट होयो गाव जेराव गोसो दं बेयावहाय नागार हरनाया मोजां मानोना नैबे आइ आइ टि माने बिसोर मोनसे मोजां सोलोंथाइ बेयावहाय जोंहा मोजां खर' बाहायनांगोन मोजां मेलेम बाहायनांगोन आरो मोजां प्रेक्टिस नांगोन ना आरो मोजां कलेज नांगोन अब्लासो जोङो नै बेफोरबादि आइ आइ टि ना आइ आइ टि बेफोरनिफ्राय जोङो चाक्सेचपुल जानो हागोन बेनिखायनो जोङो बादायलायनाय मुगायावहाय फरायसाफ्रा गावजों गावनो बादायलायनांगौ होन्नानै